पारा अमीनाबाद लालबाग हज़रतगंज कृष्णा नगर चारबाग आलमबाग दुबग्गा पराग चुंगी अलीगंज इंद्रानगर मुंशी पुलिया मवैया गोमती नगर तकरोही कुर्सी रोड बक्षी का तालाब मणिआवा इटौंजा चिनहट चौक